हम छोटका मोबाइल लेले रहली ओहिके चार्जर खराब हो गेलै तऽ ई मोबाइले छोड़ि देलिए चार्जरो छोड़ि देलिए फेर बड़का मोबाइल लेली तऽ बड़का मोबाइल चलऽ लागल किछु ही दिन चलैली तकर बाद चार्जर खराब हो गेल बड़का मोबाइल हटा देली फिर चार्जर आओर मोबाइल सेटे लेके आदि कथी वीवो कम्पनीके मोबाइल लेली हँ तऽ ओ बढ़िआँ चलै ओ चार्जरो बढ़िआँ चलैए तकर वीवो चला रहलतिए अभी आओर जतना घरमे आदमी हइ सअ वीवोए चलबैए ओ मोबाइल आओर ओ चार्जर बहुत बढ़िआँ हइ